جی کیا ٹیکسی بک ہو جائے گی ابھی ہاں جی جی میری فلائٹ ہے تین رات کے تین بجے کل تو روڈ پر سے کوئی ٹیکسی ملنا مشکل ہوگا اس لیے آپ کو کال کری تو بتا دیجیے کہ آپ فری ہیں یا نہیں مجھے ائیر پورٹ جانا ہے جو دس کلو میٹر دور ہے یہاں سے تو ِپھر بتائیے کون سی گاڑی رہے گی چارج کیا رہے گا پر کلو میٹر